पंद्रहां अगस्त मिगी डेट याद ऐ जेल्लै साढ़े भारत देश गी जेह्की ऐ स्वतंत्रता लब्भी ही आजाद होआ हा साढ़ा देश ते ते पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली एह् डेट मिगी पक्की याद ऐ ते ओह्दे बाद दूई डेट आंदी ऐ छब्बी जनवरी छब्बी जनवरी गी मतलब एह् जेह्का साढ़ा एह् जेह्का साढ़ा कंस्टीट्यूशन हा ओह् पास होआ हा उसी गणतंत्र दिवस आखदे ते ते एह् हा ते त्रीआ जेह्का मिगी चेता ऐ डेट ते बड़ी जेह्की बड़ी गै जरूरी ऐ ते ओह् ऐ पंज सितंबर ते जिसी अस मतलब टीचर डे सेलीब्रेट करने ते ओह्दे बिच अस राधाकृष्ण होंदा जेह्के ते जन्मदिन ओह् बनाने ते टीचर डे ते टीचरें गी जेह्का ओह् सम्मानत करने अस ते अपने अपने टीचरें गी जेह्के असेंगी पढ़ांदे ते जेह्का शैल असेंगी मतलब साढ़े लेई जेह्का अच्छा गै टीचर ऐ ते उसी मतलब अपना मन्नने ते उसी ते चौथा मिगी याद ऐ दो अक्तूबर ते जिसी अस गांधी जंयती मनान्ने ते ओह्दे बिच अस गांधी हुंदा जिन्ना बी जोगदान ऐ साढ़े देश दे बिच ओह् पूरा मतलब कि कि अहिंसा उनें सखाई कि लड़ाई झगड़ा निं करना ते होर बी अच्छी अच्छी गल्लां जेह्की गांधीगिरी बिच सखाई कि कुसै कन्नै लड़ाई निं करनी कोई झगड़ा निं करना ते कियां तुस संघर्श तुस करी करियै कुदै पुज्जी सकदे ते ओह् ऐ ते ते ओह्दे बाद मिगी डेट बड़ी याद ऐ ञारं सितंबर ञारां सितंबर इंया मेरा जन्मदिन बी औंदा अपना बी ते ओह्दे बाद ग्यारहां सितंबर पूरी दुनिया बिच मश्हूर ऐ कि इसी डेट च वलर्ड ट्रेड सेंटर ऐ जेह्का साढ़ा ते अमरीका दा ओह्दे पर मतलब बड़ा ई हमला होआ ही एह् मतलब उग्रवादियें जेह्का हमला कीता ही ओह्दे पर ते उसे दिन मेरा अपना जन्मदिन बी औंदा ते मिगी उस गल्ला बी याद ऐ